जी हाँ हम पाँच जिलों के नाम बता सकते हैं पहला करौली दूसरा भरतपुर तीसरा जयपुर चौथा बाड़मेर और पाँचवाँ जैसलमेर